एकता देवी बताइए गाँव का क्या हाल चाल है हाँ बोले हैं कि नहीं भूल नहीं है फोन लगता है हमको पता नहीं है हम कभी नहीं आए हैं देहात गाँव घूमने के लिए आएँगे तो क्या चीज़ खिलाइएगा घूमेंगे लेकिन अब आएँगे तो चीज़ खिलाइएगा यह हाँ मिलता है में तो उसको बनाते हैं और खाते हैं क्या बोलिए बताइए कब जी भी आएँगे तो कुछ ठीक तो ठीक तो घूमने हम आएँगे एस नहीं ऐसा नहीं ध्यान रखता है खाने के लिए खोल कर रखिएगा ऐसी भुट्टा मिलता है वहाँ पर हाँ कॉल का भी इसी लिए तो कॉल का भी ही नहीं सिर्फ़ घूमने के लिए आएँ है हम शहर में है आप वहाँ पर हैं गाँव में